ओ ई जे छै पङ्खा हमरा दू हजार टाका फालतूमे बर्बाद करलियै बिजलियो बेसी लै छै आओर तेजो नहि चलै छै पङ्खा एकदम घटिया पङ्खा छै पैसा हमर साफ बर्बाद पैसा भए गेलै ई पङ्खा लएके